مجھے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ اچھے رشتے قائم کرنے میں خوشی ملتی ہے اس سے میں ان سے اپنے تعلقات مضبوط رکھتا ہوں نیکی اور دوسروں کی مدد کرنے میں وقت گزارنا بھی مجھے خوشی فراہم کرتا ہے دوسروں کی خدمت کرنا خود کو اور اپنے ماحول کو بہتر بنانا ایک آرام کا احساس پیدا کرنا مجھے خوش رہنے میں مدد کرتا ہے مجھے اپنے پسند کی کتاب کا مطالعہ کر کے بھی بہت سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے ڈرامہ فکشن سائنس فکشن جیسی کتابیں پڑھ کر ایک الگ دنیا میں ہونے کا احساس ہوتا ہے ایک الگ زندگی جینے کا احساس ہوتا ہے یہ تجربات اور احساسات مجھے خوش رہنے میں مدد کرتے ہیں